हमारे शहर में बिजनेस के हिसाब से तो सबसे सही लगा है एक तो जो लेडिसों की ज्वेलरी है गैरेन्टी वाली उस हिसाब से काफ़ी डिमांड है सोहागपुर में और फिर सबसे बड़ी बात जे है के मिट्टी के बर्तनों का भी बहुत ज़्यादा इश्कोप है हमारे क्षेत्र में आज मिट्टी के बर्तन इतने फेमस हैं कि सोहागपुर होशंगाबाद डिस्टिक से कोलकाता अपने खंडवा इंदौर बॉम्बे यहाँ तक हमारे यहाँ से मिट्टी के बर्तनों की एक्पोर्ट इम्पोर्ट होता है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक हमारे मूर्तिकार भी रहते हैं यहाँ से नवरात्रि के टाइम गणेश महोत्सव के टाइम काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियों का बनाई जाती हैं और बाहर मूर्तियाँ जाती हैं वो एक नए बिजनेस के तौर पे हमारे यहाँ जूस सेंटर जोकि सोहागपुर में अभी तक नहीं खोला है तो वो खोलने का भी चल रहा है बड़े लेविल पर और यहाँ पे सोहागपुर में सबसे बड़ी बात ये है जो पोलर का स्वेटर का काम होता है हमारे सोहागपुर में बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं जहाँ पर बड़े लेविल पर स्वेटर स्वेटरों का काम होता है गरम गरम कपड़ों का लोवर टी शर्ट ये काफ़ी बड़े लेविल पे बनते हैं और बॉम्बे दिल्ली कोलकता इंदौर इटारसी हमारे सोहागपुर से ही सप्लाई किए जाते हैं